साफ सुथराके लिए हमे स्वच्छ घर रखनेके ले लिए हमे रखै छी जे झोल झाल झाड़िके नीपि पोतिके रखै छी पलस्तरके घर हइ तऽ उसमे हमे डेटॉल दऽ कऽ पोछा लगबै छी जे सभ स्वच्छ रहै बाहरमे सभ नीक रहै बाहरके आगे पीछेके साफ सुथरा रखै छी जहाँ पानिके सुविधा छै नहि बहबैवला तऽ नाला बना देने छी कि पानि सभ बहि जाइ साफ सुथरा रखै नहि नालामे कीड़ा फड़ै दुआरे हम साफ लगबाके करबा लै छी नाला साफ कएने रहै छिए तऽ फेर घरमे सब रहै साफ बगीचा रखै छी ब लगाके ओकर गाछ बिरिछके लगाके रखने रहै छी की सभ स्वच्छ रहै ठीक ठाक रहै अगल बगलके फेर हमे ओ रखै छी घर दुआर सभ नीकसे कि सब स्वच्छ रहै एहिके लिए हम रखै छी